हाँ हमारे देहात में कोई पढ़ाई नहीं होता है ना पिनसिल देते हैं ना मिटा देते हैं ना किताब देते हैं ना मोजा ना जूता कुछ नहीं देते हैँ शहर में पूरा सुविधा होती है वहाँ पर हर चीज मिलता है इसीलिए कि वहाँ शहर की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है ना देहात में कोई पढ़ाई नहीं हो पढ़ाई है इसलिए की यहाँ पर कोई लड़की इस्कूल नहीं पहुँचती है टाइम से ना कोई जाते हैं ना कोई रहते हैं इसीलिए वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर ना जूता पाते है ना मोजा पाते हैं ना किताब पाते है ना कोई पिनसील पाते हैं इसीलिए यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं हो पाया है बाहर में अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर किताब कापी पेंसिल ड्रेस सब कुछ मिलता है यहाँ कोई ड्रेसों नहीं मिल पाए है इसीलिए की यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देते हैँ पढ़ाई के लिए यानी इसीलिए कोई को कोई व्यवस्था है नहीं और शहर में बहुत व्यवस्था है हर चीज की व्यवस्था होता है और यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होता है लड़के नहीं जाते हैं ड्रेस नहीं पाते हैँ किताब नहीं पाते हैं पेन्सल नहीं पाते हैं मिट्टन नहीं पाते हैँ कोई यहाँ यहाँ सुविधा नहीं है शहर में पूरा सुविधा होता है कि वहाँ पर हर चीज मिलता है मिट्टा पेंसिल किताब कापी ड्रेस जूता मोजा सब कुछ वहाँ पर मिलता है यहाँ कोई कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है इस लड़के को ध्यान नहीं देती हैं

वहाँ शहर में बहुत पढ़ाई होती है वहाँ सब जाते है यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होता है शहर देहात में इसलिए कोई यहाँ सुविधा है नहीं कैसे हो कैसे पढ़ें मास्टर यह आते बढ़ते रहते हैं कोई पढ़ाई नहीं देते हैं इसीलिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है ना कोई वो है इसीलिए इस्कूल पर लड़के जाते नहीं की ध्यान नहीं देते हैं क्या जाए लड़के ये पूरा ध्यान होना चाहिए इसीलिए वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो नहीं होती है यहाँ पर कोई मिलता नहीं है ना किताब कापी ना ड्रेस ना कुछ नहीं मिलता है तो क्या पढ़ें हा शहर में तो पुर पूरा ड्रेस मिलता है कापी किताब आई चीज सब पूरा मिलता है और यहाँ पर कोई नहीं मिलता है इसीलिए यहाँ पढ़ाई देहात में नहीं हो रहा है हाँ और अलग